हाँ जी मुझे फिल्में बहुत पंसद हैं और मैं एक्टर्स और एक्टर को देख के उनकी तरह आउटफिट कपड़े बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं हॉलीवुड बॉलीवुड जो वो लोग कपड़े पहनते हैं उनकी मुझे कपड़े बहुत पंसद आते हैं ख़ास कर के ट्रेडिशनल शादी ब्याह के कपड़े बहुत पसंद आते हैं वो जैसे ब्लाउज़ साड़ी शरारा और कुर्ती लैगी दुपट्टा ख़ास कर उस तरीक़े से मैं बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ मुझे ज़्यादातर बॉलीवुड भारत में जो हिन्दी फिल्में हैं वो जो बनाते हैं कपड़े जो पहनते हैं उसी को ले कर मैं हूबहू बनाने की कोशिश करती हूँ और मेरी मेरा जो टेलर है वो भी मुझे उसी तरीक़े का कपड़ा बना कर देता है मैं बहुत ख़ुश होती हूँ ख़र्च लगता है पर चीज़ भी बहुत पसंद आती है जब मैं पहनती हूँ तो लोगों को भी पसंद आता है और मेरी सहेलियाँ मेरी नकल कर के वैसे बनवाती हैं मैं एक्टर्स को देख के बनाती हूँ और मेरी सहेलियाँ मेरे कपड़े को देख के बनाती है मुझे बहुत ख़ुशी होती है मैं अलग अलग तरीक़े से कपड़े पहनती हूँ उन्हें देख के बहुत ख़ुशी होती है